जेका पाण हथ सां कपिड़ा सुबूं था हो पंहिंजी पसंदि जो हूंदो आहे ऐं हुन जी फिटींग बि पंहिंजे पसंदि जी हूंदी आहे जेको पाण खे वर्क खपंदो आहे हू वर्क बि पाण उन में विझंदा आहियूं ऐं जीअं पाण खे उन में डिजाईन खपे उहा डिजाइन बि पाण पंहिंजी पसंदि सां विझंदा आहियूं ऐं जेको ॿाहिरि घणई दुकान आहिनि जिते ही सभु कपिड़ा मिलंदा आहिनि पर उन कप कपिड़े में उहो मज़ो कान्हे छो की हुन कपिड़े जी फिटींग पंहिंजे हिसाब सां कोन हूंदी आहे ऐं हुन में कपिड़े में जेको वर्क बि हूंदो आहे उहो बि पंहिंजे हिसाब जो कोन हूंदो आहे कहिड़े कहिड़े में वर्क त ॾाढो सुठी मिली वेंदो आहे ऐं कहिड़े कहिड़े वॻे में वर्क सुठो कोन मिलंदो आहे ऐं हुन जी फिटींग बि पंहिंजे हिसाब सां कोन मिलंदी आहे ऐं उन जो कपिड़ो बि पंहिंजे हिसाब जो कोन मिलंदो आहे चङा माण्हू अहिड़ा आहिनि की ॿाहिरि वठणु पसंदि कंदा आहिनि ऐं चङा माण्हू अहिड़ा आहिनि की पंहिंजे घरु सुबी करे पाइणु पसंदि कंदा आहिनि जंहिं खे कपिड़ो सुबण लाइ वक़्तु आहे त उहो माण्हू घर में कपिड़ा सुबी करे ई पाइणु पसंदि कंदो आहे ऐं जंहिं माण्हूअ खे वक़्तु न आहे त उहो ॿाहिरां वठणु पसंदि कंदो आहे छो की ॿाहिरां वठणु झटि वरितो ऐं झटि पातो इहो लॻो पियो हूंदो आहे